शेयर मार्केटांत जवळ जवळ म्हाका आठ वर्सां जाली अणभव आसा शेयर मार्केटांतले चड चडाव उतार बद्दल सांगपाचे म्हळ्यार मार्केटांत खुबशे फॅक्टर आसता तातूंत तातूंत मार्केट कंट्रोल केल्लें जाता पयलें म्हणल्यार आतां सद्याक जर एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार एक म्हण तूं यूक्रेन रशिया वॉर चालू आसा मागीर आमचें आर बी आय इंट्रेस्ट वाडिल्लें आसा मागीर अशें खुबशे फॅक्टर आसात जे जेणें करून लोकांचे लोक लोकांक दिसता की बाबा आतां शॅर मार्केट वाडपाचें आसा नाल्यार देंवपाचें आसा चडशीं कितें जाता की जेन्ना लोकांक दिसता की शॅर मार्केट आतां वाडपाचें आसा खंयचीय बरी न्यूज येवपाची आसा मार्केटांत तेन्ना सगळे लोक आपले पयशे इनवेस्ट करपाक पळयतात आनी जेन्ना अशें कितें न्यूज येवपाचे आसात की आतां सपोज रशियन युक्रेन वॉर जावपाचो आशिल्लो सो ते न्ना खुबशे मार्केट बडिल्लें कित्याक की खुबशा लोकांनी शॅर्स सॅल करून भायर सरिल्ले आतां शॅर मार्केटांत कितें जाता बेजिकली इट इज अ म्हणल्यार डिमांड आनी सप्लाय म्हणटा पळय तशें जशें ज्या शॅराक चड डिमांड आसता ताचें प्रायस वाडत वता आनी ज्या शॅराक डिमांड कमी जाता ताचो प्रायस देंवत आसता सो हाजेरूच फूल शॅर मार्केट चालू आसता आतां जर डिजिटल हाचो डिजिटल पेमेंट बी आसत ताचे बद्दल कितें उलोवपाक गेल्यार आतां भारतांत डिजिटल एपाचो खूब यूज जाल्लो आसा सद्याक आतां व्हडल्यांतलो व्हडले इंडस्ट्री तूं सादो भाजीकार पासून डिजिटल पेमेंट घेवन भोंवतात ताचें क्यु आर कोड घेवन भोंवतात सो ह्या आतां इतलें स्प्रेड जाल्लें आसा की आतां म्हाका दिसता प्रत्येक घरांत एकलो तरी मनीस आसतलो डिजिटल पेमेंट यूज करता असलो